جی ہاں بعض دفعہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے بائک پر سفر کرنے کی کوشش کی ہے دلی گھومنے ٹہلنے کی کوشش کی ہے عام طور پر پندرہ اگست چھبیس جنوری یا چاند رات عیدالاضحی کی رات ہم دوست مل کر جو ہے بائک پر دلی میں راؤنڈ مارتے ہیں جامع مسجد لال قلعہ انڈیا گیٹ ان تمام جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں کا جو سہانا موسم ہوتا ہے لوگ وہاں جو اکھٹا ہوتے ہیں جس طرح سے وہ لوگ مطلب کہ وہاں انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے ہم لوگوں نے اسفار کیے ہیں بائک سے اور سفر کی منصوبہ بندی کچھ خاص نہیں بیٹھے رہتے ہیں اچانک موڈ بن جاتا ہے اور بائک اٹھائی اور چلے گئے آزاد ذہن کے ہیں آزاد ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں اور جہاں تک نظام الاوقات کو سیٹ کرنا ہے وقت کے نظام کو سیٹ کرنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو اہم کام ہوتا ہے اسے ہم جو ہے اگلے دن کے لے تھوڑا ڈلے کر دیتے ہیں اور رات میں گھومنے ٹہلنے کے لیے دلی میں نکل جاتے ہیں یہ بہت مشکل کام نہیں ہے اور اس طرح سے ہم اپنی لائف میں کچھ پل ایسے رکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اس کو جان